संसाधनों की बात करूँ तो संसाधनों में तो उस समय बहुत सी चुनौतियाँ थीं और उसे मैं सुधारना तो चाहूँगा उस समय संसाधनों में मतलब पेयजल की समस्या स्कूल में पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है कि उसकी चुनौतियाँ हैं मेरे सामने कि उसको सुधारूँ पेयजल शौचालय और बच्चों की सुविधा के लिए कम्पुटर शिक्षा होना चाहिए लैब लैब वग़ैरह

स्वच्छता के लिए टॉइलेट के लिए पानी बेहतर होना चाहिए उसकी सबसे ज़्यादा पहला कि पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था सही हो और फिर उसके बाद टीचर शिक्षित हों जिससे मतलब हमारे बच्चे जो बाल बच्चे लोग जाते हैं स्कूल में उनकी पढ़ाई व्यवस्था हो टीचर एक स्तरी पढे लिखे होना चाहिए और बच्चों के लिए एनर्टैन्मन्ट के लिए खेल स्पोर्ट क्लास वग़ैरह कई मतलब वो होना चाहिए कि जिससे बच्चे उनका खेलें कूदें तो उनका पढ़ने में भी हो वए पढ़ने के लिए कम्पुटर का ज़माना है तो कम्पुटर लैब की एक क्लास होना चाहिए जिसमें कि अपन मतलब बच्चों को पढ़ सकें शुरू से ही कम्पुटर का ज्ञान हो उनको और बहुत सी सुविधाएं हैं छोटी छोटी सुविधाएं हैं स्कूल में होना चाहिए हाई स्कूलों की व्यवस्था पहले से बदल गई हैं हाई क्लास की अच्छी सुविधा हो सफाई हो साफ सफाई अच्छी होना चाहिए ड्रेस कोड भी बढ़िया व्यवस्था है और सबसे मतलब सुधारने के लिए बोलूँ तो काफी पुस्तकों का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है तो काफी पुस्तक छोटे बच्चे भी हैं तो बड़े बच्चों के हिसाब से तो काफी पुस्तक ठीक हैं छोटे बच्चे रहते हैं काफी पुस्तक ज़्यादा हैं उनकी जो मेन पढ़ाई लिखाई की हैं पुस्तके की जाएं और जो मैंने आज ऐसे बताया कइ सफाई व्यवस्था पानी शौचालय और खेल कूद ग्राउन्ड और टाइमिंग वग़ैरह आने जाने का और स्कूलों में कैमरा वग़ैरह जो मतलब सुविधाएं जैसी बिल्कुल सुविधाएं होना चाहिए वैसी सुविधाएं हों और सबसे अच्छी बात है कि कैमरा ज़रूरी है बच्चा आ रहा है गया है बच्चे आए हैं कइ नहीं आएं हैं घर से बोल रहे हैं स्कूल गए हैं वह कैमरा भी बहुत ज़रूरी है पानी हो शौचालय और टीचर का मतलब रिपोर्ट कार्ड भी देखना चाहिए कैमरे के द्वारा सर जो मैन हैं तो मेरे अनुसार तो बहुत सी चुनौतियाँ हैं जिसमें सुधारने का अपने को प्रयत्न करना चाहिए बाक़ी अभी भी स्कूलों में पेयजल की समस्या से लेकर शौचालय की व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था है जहाँ बिजली और पेयजल समस्या नहीं है मेरे हिसाब से तो बहुत चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं जो सुधारना चाहिए